हेल्ल' औ नों माबा माइनाव दखना दखान ना औ ओमफ्राय

औ नांगौमोन आंनो ओंखायनो आंनो लकेलसो नांगौमोनहाय बिदन दानाय ओमफ्राय दावराय मोख्रेब आगर गिदर औ औ औ जेनेबा नोङो बुरजा लाङोबा जेनेबा बेसेबाङाव खम हरगोन मा मा दाम

दे बेखौबो नांगौ बैखौबो नांगौ आरोना लकेल बे नों आं दानायखौ दानायखौ नांगौ आरो बे ए औ औ औ औ औ आङो औ औ माने आङो इसे बुरजा नांगौ नालाय ओंखायनो नोंनि रेटफोरखौ आङो मोन्थिनांगोन ना आङो बै दावराय मोख्रैबखौ दसखानसो नांगौ ओमफ्राय बे बिदनखौ आङो बिसखानसो लांगोन ओमफ्राय बैखौ आगर गिदिरखौ आं दसखान लागोन औ ओमफ्राय औ ना माने दखानाव दंखाजोबोबालाय आङो खेबसे नायनानै एकबासेनो दामखौ माबा खालामनानै लांनोसै नामा आंथ' बुरजा लांनाय नालाय नोङो एसे माबा खालामनांगोन औ औ औ औ औ औ औ दे होम्बालाय औ औ दे औ आङो औ आङो बेखौ लांग्रो औ औ दे दे होम्बालाय औ दे थेंक्यु